हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कई क्रांतकारी अभियान चलाएँ हैं जिनमें से एक अभियान है स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमें ना सिर्फ़ अपने आस पास सफ़ा साफ़ सफ़ाई रखनी है बल्कि साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं कूड़ा कर्कट जो है सब साफ़ करना है प्लाष्टिक का पन्नी का उपयोग नहीं करना है और अपने पास हरा भरा मैदान बनाना है मतलब हरा भरा वातावरण बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाके इसी के साथ हम भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहे हैं इसी अभियान में हम भी रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं रोज़ाना अपने आस पास साफ़ सफ़ाई करते हैं पॉलीथिन प्लाष्टिक का उपयोग नहीं करते हैं जो भी हमें लोग मिलते हैं हम उन्हें इसीके लिए प्रेरित करते हैं उनसे भी बोलते हैं कि अपने आस पास साफ़ सफ़ाई बनाए रखें अपने आस पास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ पेड़ लगाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पेड़ लगाने से हमें साफ़ शुद्ध हवा मिलती है पेड़ लगाने से हमें फल मिलते हैं पेड़ लगाने से हमें फूल मिलते हैं पेड़ लगाने से हमें छाँव मिलती है और इसी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और हम सबको ही अपने घर के आस पास साफ़ स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए मेरे पिता जी जो कि रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगते हैं रोज़ाना साफ़ सफ़ाई करते हैं नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं और सबको इसी के लिए प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता बनाए रखिए अपने आस पास हरा भरा मैदान बनाए रखिए तो हम सबको ही मिलके स्वच्छ भारत अभियान की तरफ़ चलना है और अपने भारत को स्वच्छ साफ़ और सुरक्षित बनाना है